میرا مذہب اسلام ہے ہمارے مذہب میں عبادت کر لیا کی جاتی ہے جسے نماز کہی جاتی ہے قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کا عمل کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیروی کرتے ہیں